पहले जमाने च तुसें सारा कम्म अपने हत्थ कन्नै लिखी करना पोौंदा हा अजकल दी टेक्नोलाॅजी इन्नी ज्यादा डिवैल्प होई गेदी कि असें गी सारा जेहड़ा अपना कम्म ऐ ओह् बोल्ली र बी कराई सकदे आं जियां असें कोई बी जियां कोई कुछ बी लिखना होऐ जां फिर अस कोई बिजी होचै बड़ा ज्यादा थुआढ़े कोल ज्यादा टाइम इन्ना नेई होऐ कि अस उसी लिक्खी पाचै ते ओह्दी बजह कन्नै अस केह् आक्खदे अपना केह् आखदे इसी एह् जेहड़ी बुआइस टू टेक्सट जेहड़ी सर्वसिस यूज करी अस अपना जेहड़ा ऐ कम्म करी सकदे हां टाइम बचाई सकदे अजकल ते इन्नी ज्यादा जेहडे़ लोक ऐ केह् आक्खदे इस वाउइस टू टेक्सट सर्बिस दा जेहडा एहदा यूज करगे ओह् अस नेई करा दे हैं इना ज्यादा और केह् आक्खदे एह् जेहडी जेहड़ी एह् टेक्नोलाॅजी साढ़ा इन्ना ज्यादा टाइम बचांदी ऐ केह् आक्खदे इनी ज्यादा साढ़ी हैल्प करदी ऐ केह् अस अपना टाइम बचाई सकदे बचाई सकचे ओहदे क्नने जियां साढ़े जेहडे साढ़े हैंन्ड टू फ्री इक टेक्नोलाॅजी ऐ जेहड़ी असेंगी इन्नी ज्यादा हैल्प करदी ऐ जियां कुसेगी जियां कुसै गी लग्गी दी होऐ हत्थ बिच जां कुछ किसे बजह कन्नै ओह् लिक्खी नेई सकदा ऐ ठीक ऐ ते उस इंसान ने उसले बाउइस टू टेक्सट जेहड़ी टेक्नोलाॅजी ऐ एह् बड़ी ज्यादा हैल्प करदी हैल्प करदी ऐ जियां कंदे कंदे साढ़ा मन नेई होंदा बोलने दा कदें कदें साढ़ा मन नेई होंदा बोलने दा लिखने दा अस के्ह आक्खदे बडे़ थक्के दे होंदे ऐ और असें कम्म जेहड़ा बड़ा जरुरी करना होंदा ते उस वेल्ले टेक्नोलाॅजी दा बड़ा ज्यादा हैल्प करदी ऐ एह् में टेक्नोलाॅजी बड़ी जय्दा यूज कीती दी ऐ अपने कम्म बिच जियां कि में कोई बी प्रैजन्टेशन लिखनी होऐ ते अस इयां लिखी नेईं सकदे कि हून अस कोई बांरा बांरा तेरां तेरां पेजस लिक्खने होन ओह् साढ़े कोल टाइम सिर्फ दो तिन घंटे दा अस एह् जेहड़ा टेक्नोलाॅजी दा इन्ना शैल करियै इस्तेमाल करी सकदे हैनी इस्तेमाल करी सकदे अपनी पढाई आस्तै और एह् सब चीजें आस्तै कि हून जियां कि हां मतलब जेहड़ी टेक्नोलाॅजी ऐ हून अग्गै फिर बड़ी ज्यादा डिवैल्प होई जानी ऐ एहदे बाद पता नेईं किन्ने बर्जन आग और किन्नी एह् केह् हैल्पफुल होई जाग साढ़े आस्तै और एह् जेहड़ी जियां असें कुसे जियां अस और बी जियां कुछ डिवाइस जेहदे च तुसेंगी जियां बटसऐप होई गेआ ओहदे च बी अस इयां लिखना पौंदा जियां अस कुछ कम्म शम करा दे होचै अस जेहडे़ कुछ मेसेज बगैरा जां बाउइस बाउइस नोट सैंड करी लैन्ने आं और कन्नेै जेहड़ी सर्बिस बहुत ज्यादा हैलपफुल ऐ और जेहडे़ टेक्सट जेहड़ी ऐ सर्बिस ऐ एह ते मतलब साढ़े स्टूडेंटस बास्तै ते बड़ी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इमपाटेंट हैल्पफुल ऐ जियां कि हून आसेंगी इन्ने ज्यादा कम्म थ्होंदे रौंहदे ऐ अस केह् आक्खदे काॅलेज दा बी होई गेआ कुछ घार दे बी होंदे ना आसें प्रजेन्टेशन बगैरा बी थ्होंदी रौंहदियां ते एहदे च अस केह् करी सकदे जेहड़ी साढ़ी इन्फारॅमेशन ऐ ओह् अपने बोल्ली च ना बोल्ली केह् आक्खदे

दे केह् आखदे और कन्नै जेहड़ी बाउइस टू टेक्स्ट जेहड़ी एह् सर्बिस ऐ एह् ते इयां लगदा ऐ केह् आक्खदे जेहडे़ बोली नेई जेहडे़ केह् आक्खदे लिखी नेई सकदे हैन जेहडे़ लोक ते उंदे आस्ते बड़ी ज्यादा मतलब केह् आक्खदे हैल्पफुल ऐ जियां कि कुछ लोक होंदे जियां जिंदी ऐज होई गेदी जिनेंगी जेहडे़ पढे लिखे दे नेईं होंदे ऐ उनेंगी कुछ जानना बगैरा होंदा ते ओह् बाउइस टू टेक्सट जेहड़ी ऐ केह् आक्खदे टेक्नोलाॅजी ऐ यूज करियै अपना मतलब कि कुछ बी अगर उनेंगी जानना होया जां फिर कुछ बी उनें करना होग ते ओह् इस टैक्नोलाॅजी दा ईजली केह् आक्खदे आपना ओह् करी सकने हा ते जियां उनें कुछ जियां जियां उहे कुछ पढ़ना होंदा जियां कुछ रलिजयस बुक पढ़नी होदी ऐ जां कुछ बी धार्मिक कतावां ते कन्नै केह् आखदे जियां ओह् न्यूज बगैर सुनदे ऐ जां कुछ वी उंहे सर्च करना होंदा जियां ते ओह् बोली उप्पर बी ओह् उस चीज गी सर्च करी सकदे मेरे ममी आपू एह् टेक्नोलाॅजी यूज करदी ऐ क्योकि ुंहे मतलब ज्यादा इयां फोन चलाना आंदा नेई ऐ ते में उंहेगी सिर्फ एह् सनाई ओड़े दा कि तुसें एह् जेहड़ा यूट्यूब उप्पर जियां गूगल बिच किश बी सर्च करना होंदा तुसें सिर्फ उत्थै जाना ते बाउइस मतलब जेहड़ी ऐ माइकरोफोन आहली जेहडी होंदा ते इत्थै तुसें बोलना ते तुसें जो बी चाहिदा होग जो बी तुसें सर्च करना होग जो बी तुसें दिक्खना होग तुसें ईजली तुस दिक्खी सकने ओ एह ते साढ़ा जेहडे़ बडे़ लोक ना उंदी ते बड़ी ज्यादा हैल्पफुल ऐ और कन्नै केह् आखदे और ईजली कुसे उप्पर एह् नेई ऐ कि हून आसें उनेंगी जेहड़ा इस टेक्नोलाॅजी दी बजह कन्नै कुसै उप्पर डिपेंड नी होना पौंदा ऐ उनें कुछ बी दिक्खना होऐ जा कुछ बी करना होग दे ओह् इजली मतलब आपू गै ओह् केह् आक्खदे इस टैक्नोलाॅजी दा यूज करी सकदा ऐ ठीक ऐ और कन्नै एह् जेहड़ी टेक्नोलाॅजी ऐ सारे लोकें आस्तै बड़ी ज्यादा हैल्पफुल ऐ एहदे चाहे बड्डे होई गे चाहे निक्के होई गे चाहे जो बी होई गेआ होग जियां हून अग्गे कुछ टाइम आग ते जेहड़ी टेक्नोलाॅजी ऐ एह् बड़ी ज्यादा मतलब एंडवास होई जाग डिवैलप होग न्हाड़े च कि जेहड़ी ऐ बाउइस टू टेक्सट बाउइस टू ईमेज बी होई सकदी ऐ और बी बडे ज्यादा केह् आखदे डिवैलप होई सकदी ऐ और जेहड़ी ऐ जेहड़ी ऐ बाउइस टू टैक्सट जेहड़ी ऐ सर्बिस ऐ एह् ते मतलब बहुत अच्छी सर्बिस मतलब एह् सर्बिस जेहड़ी साढ़े सारे लोकें आस्तै बड़ी ज्यादा हैल्पफुल ऐ